جی ہاں میرے بھائی بہن ہیں اور میں ان سے ملتے رہتا ہوں ہر ہفتے میں دو دن میں تین دن میں ملتے رہتا ہوں اور معلومات معاملات میں جو سو میں بات چیت کرتے رہتا ہوں کوئی بھی معاملہ ہوگا میں میرے بھائی بہن سے مشورہ کرتا ہوں کوئی بزنیس کرنے کا ہو گیا کوئی شادی وغیرہ کا ہو گیا شادی کرنا ہے فنکشن کیسا کرنا ہے کیا ہے اس کے بارے میں اور شادی میں کیا پکوان کرنا ہے کیا ہے اس کے بارے میں مشورہ لیتا ہوں اور مختلف ملتے جلتے رہتے مختلف ٹائم میں ملتے جلتے رہتے ہیں اور زیادہ تر چھٹی کے ٹائم میں میں بھائی بہن سے ملتا ہوں اور ان سے گھر میں جا کے ملتا ہوں اور بات چیت کرتا ہوں اور اچھے کھانے پکوان کرتے ہیں ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ہم لوگ کا وقت گزر جاتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بھائی بہن کے ساتھ رہنے سے وغیرہ وغیرہ